جی ہاں میں نے ایک بار میوزیم میں ایک زندہ جیسے مجسمے کو دیکھا تھا جو بالکل انسان جیسا لگ رہا تھا پہلے پہل وہ مجھے کافی خوفناک لگا کیونکہ مجھے لگا کہ وہ واقعی کا انسان ہے جو بالکل ساکت کھڑا ہے یہ تجربہ چونکانے والا تھا خاص طور پر جب روشنی کم ہو اور ماحول سنسان ہو اس میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حقیقت اور مجسمے میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا جس سے وقتی طور پر خوف محسوس ہوا